हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो प्रणाम बाबा की हाल छै तब एहि बेर कोन नेता कऽ चुनबै जाहि से प्रखण्डके पञ्चायतके विकास होयत

हूँ पञ्चायतके विकासमे तऽ पञ्चायतके कोन नेता कऽ चुनबै अहाँ

हाँ से तऽ हमहुँ देखि रहलियै हँ तऽ अहाँके समयमे जादा ठीक रहल ई सभ चीज हमरा समयमे ई लूटपाट जादा बढ़ि गैल तऽ ई तरह से नेता सभ तऽ ठीके फेरमे रहैत छै तऽ अहाँ अइसन नेता कऽ चुनबै जे कम लूटौ पञ्चायतके विकास करौ हूँ

हूँ सरपञ्च भेल सरपञ्च भेल वार्ड मेम्बर भेल हूँ हाँ तऽ हाँ ठीके हय बाबा तऽ आ मिलके मिलजुलके ई पर विचार करल जाय बादमे ठीक हय ने ठीक छै